आल्बुकेरान गोंय पंदराशे धान घेतलें आनी गों पंदराशे धान गोंय घेना फुडें गोंयकारांचेर साबार अत्याचार जावंक लागलो बाटा बाटी जावंक लागले गोंयकार बाबडे बाकीचे राज विंगड विंगड क कर्नाटका मंग मंगळुराक म्हणात केरळाक थंय पळून गेले आनी तेच प्रमाणे हांगा बाटा बाटी चलताले आनी गोंयकाराचेर टॅक्सूय टॅक्सूय खूब घाल्लो आनी गोंयकारांक उल उलोवंक गोंयकारांक उलोवंक दिय नाशिल्ले म्हुणून ते खातीर असोळणेचो जुलियांव मिनेजीस जो पॅरिसाक दोतोर म्हुणू आशिल्लो तागेलो फ्रँड राम मनोहर लोहिया ताका गोंयान ताणें आपयल्लो हे सिवि पुर्तुगेजाच्या आड सिवील सिवील डीज ओब ओबिडियंसाचे आड उलोवपाक म्हुणू तेन्ना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अट अठरा जुनाच्या चार दीस पयलीं गोंयांत एकोणीशें सेचाळिसान चार दीस पयलीं गोंयांत आयिल्लो आनी अठरा जून एकोणिशें सेचाळिसाक मडगांवां मय मैदानार उलोवपाक गेलो जाका आमी आज लोहिया मैदान म्हणटा तेन्ना ताका पोर्तुगेजांनी धरलो आनी ताका पोर्तुगेजांनी ताका परत धाडलो तेन्ना आमचे गोंयचे फामाद कवी आनी लेखक मनोहरराय सरदेसायान बरयल्लें रगत लेगीत जालें हून भावा तुका याद आसा अठरा जून आनी अट अठरा जून म्हुणून गोंयची राजधानी पणजी थंय अठरा जून रो रोस रस्तो आसा तो रस्तो आसा तो अठरा जून एकोणिशें सेचाळिसाक राम मनोहर लोहिया आयिल्लो आनी सिवील डिसओबिडियन्साच्या आड उलयिल्लो म्हुणून ह्या रस्त्याक नांव दिल्लें आसा आनी अठरा जून एकोणि एकोणिशें सेचाळिसाक थंय रस्तो बांदला अशें म्हुणून न्हय अठरा जून वो अठरा जून एकोणिशें सेचाळीस ही आमची कीट मागीर साबार ग गजाल्यो जाले एकोणिशें पंचावन पत्रादेवी स्म पत्रादेवी आमचे लोक हुतात्मे जाले थंय स्मारक बांदिल्ले आसा आनी मागीर निमाणे एकोणीस डिसेंबर एकोणि एकोणिशें एकसटान ऑपरेशन अट अट अठरा डिसेंबराक सांजे तें सोंपिल्लें पूण आमी धरता आसतना एकोणीस डिसेंबर णायंटीन सिक्स्टी वन ऑपरेशन विजय अंडर द आमचो तेन्नाचे आदले प्रायम मिनिस्टर पंडीत जवाहरलाल नेहरू आनी तेन्नाचे रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन हाज्या अंडर गोंय आमचें पोर्तुगेजाचे आड चारशें एकावन वर्सां नंतर स्वातंत्र जालें